السلام علیکم جی مجھے سب سے پہلے اپنا شناختی قارڈ پاسپورٹ بینک اکاؤنٹ کی معلومات اور دیگر سرکاری دستاویزات میں نام کی تبدیلی کروانی ہے خاص طور پر پاسپورٹ کو اپ اپڈیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ بین الاقوامی شناخت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے جی جی اگر درخواست دینے سے پہلے میں یہ یقینی بناؤں گی کہ میرے پاس تمام مطلوبہ دستاویزات موجود ہو جیسے نکاح نامہ طلاق نامہ اور نیا شناختی کارڈ جس پر میرا پرانا نام بحال کیا گیا ہو اس کے بعد میں پاسپورٹ آفس کی ویب سائٹ سے معلومات حاصل کروں گی کہ کون سے فارم بھرنے ہیں اور کون سے مراحل مکمل کرنے ہیں جی جی میری کوشش ہوگی کہ میں تمام مراحل کو مرحلہ وار مکمل کروں یعنی پہلے شناختی کارڈ اپڈیٹ کراؤں پھر بینک پھر دیگر اداروں میں تبدیلی میں وقت پر اپوائنٹمنٹ لے کر درست معلومات کے ساتھ فارم بھر کر اور متعلقہ اداروں کی ہدایت پر عمل کر کے اپنا کام شفاف طریقے سے مکمل کروں گی جی جی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میں متعلقہ ادا ادارے کے ہیلپ ڈیسک یا کسٹمر سروس سے رابطہ کروں گی یا کس کسی ماہر قانونی مشیر سے مدد لوں گی تاکہ قانونی طور پر درست طریقے سے تبدیلی ہو سکے جی شکریہ